असेंगी कनक बड्ढने गी बड़ी ज्यादा आसानी होई दी कि इत्थै मशीनां आई दियां कनक बड्ढने गी पैहलें बड़ा टाइम लगदा हा हून इन्ना टाइम नेईं लगदा कनक बड्ढने गी तौले बढोई जंदी ते मशीन चलदी ओहदे कन्नै तौले बड्ढी ओड़दे होर ट्रैक्टर आए दा ट्रैक्टर मशीनां ओहदे कन्नै पैह्लें दांद कन्नै करदे हे हून ट्रैक्टरे कन्नै बी बुहांदे बाड़ी पैह्लें गोहा सु'ट्टना होंदा तां जेइयै गोहा सु'ट्टने कन्नै हैल हैल सु'ट्टना पौंदा हा हून हैल सु'ट्टने दी असेंगी जरुरत नेईं पौंदी हून इ'यां बी केईं तरीके न चले दे पै्हंले गोहा सु'ट्टना पौंदा हा गोहा सु'ट्टो जाइयै हून नेईं सु'ट्टना होंदा होर हैल सु'ट्टी देना ते कन्नै मशीनां चली पेइयां इन्ना कुछ चली आई गेआ ते आसनी होई गेई ट्रैक्टर चले दे मशीनां घा बड्ढने घा बड्ढने आस्तै मशीनां होई गेदियां कुछ राहना होऐ गोड्डी करने दी जरुरत नेईं पौंदी मशीनें करी लैना